रेडियो में अधिकतर हिंदी भाषा का ही उपयोग किया जाता है अभी के समय में तो वैसे हिंदी भाषा के साथ साथ और भी भाषाओं का उपयोग करने लगे हैं रेडियो वाले मिश्रित भाषा का उपयोग करने लगे हैं जैसे अभी की बात करें तो हम अगर कभी रेडियो सुनने बैठें तो उसमें आता है हैलो वेलकम मैं आर जे आप सभी का फेवरेट आप सभी का स्वागत करता हूँ वेलकम करता हूँ तो इसमें मिश्रित भाषा आ जाती है लेकिन वहीं अगर पहले की बात करें तो पहले रेडियो में केवल हिंदी भाषा का ही उपयोग किया जाता था हिंदी भाषा का उपयोग वो इतनी साधारणता सुंदरता के साथ करते थे इतनी शालीनता होती थी कि आप सभी को नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस तरीके से काफी बहुत अच्छे से हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता था रही बात टेलीविजन की अगर मैं टेलीविज़न की बात करूँ तो टेलीविज़न में भी हिंदी भाषा का ही उपयोग किया जाता है जैसे अगर हमारा भज भारत देश है यहाँ पर बहुत सारी भाषा बोली बोली जाती है लेकिन फिर भी हम अगर टेलीविज़न की बात करें तो उसमें मुख्यत जो टी वी सीरियल्स होते हैं फ़िल्में होती हैं जो भी होता है भारत का वो हिंदी भाषा में ही बनाया जाता है हाँ वो ये जरूर कर लेते हैं कि उसमें कुछ और भाषाओं का भी सम्मिलित हो जाती हैं जैसे कि ये एक सामान्य बात हो गई है कि हिंदी भाषा के साथ साथ इंग्लिश के कुछ शब्दों का भी प्रयोग कर लिया जाता है लेकिन मुख्यतः वो हिंदी भाषा का ही उपयोग करते हैं हिंदी ही उनकी मुख्य प्राय भाषा होती है जिसका उपयोग वो टेलीविज़न में भी करते हैं रेडियो में भी करते हैं इसके साथ साथ प्रिंट की बात करें अगर हम बात करें न्यूजपेपर की या समाचार पत्र की तो सबसे पहले तो हिंदी में ही अधिकतर लोग हिंदी ही समाचार पत्र का ही उपयोग करते हैं कोई भी पत्र आवेदन ये अधिकतर हिन्दी में ही होते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे कोई भी अगर आपके कानूनी कागजात हैं तो वो आपकी हिंदी में ही रहते हैं बहुत कम ही ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश में रहते हैं तो हिंदी भाषा का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है जैसे रेडियो टेलीविजन प्रिंट और भी कई क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है मीडिया के सारे ए प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा का उपयोग होता ही है अगर अभी हमें गाने सुनना हो तो आप देखोगे कि जितने गाने होते हैं उसमें मुख्यतः हिंदी ही रहती है आप ऐसा कर दिया गया है कि हिंदी भाषा में और भाषाओं को मिला जुला के कर रहे लेकिन मुख्यतः हिंदी का ही उपयोग किया जाएगा